جی ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو ہلو ہاں بتائیے جی جی کب منگایا تھا آپ نے کھانا کچھ یاد ہے اپنے کے کھانے میں اچھا اچھا

چلیے اپنے کاریگر کو اس کے بارے میں اطلاع دیتا ہوں اور اگر آپ کے کچھ پیسے باقی ہوں تو پیسہ آپ کو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو ہاں آپ کے ہماری کینٹین کی طرف سے آپ کو جو پیسے ہیں واپس کر دیے جائیں گے اور میں آپ کی شکایت اپنے کاریگر سے کروں گا کہ آپ نے کھانا اچھے سے کسٹمر کو چلیے ٹھیک ہے اچھا چلیے ٹھیک ہے میں بس ابھی